ॾह जनवरी ॿ हज़ार हिकु छह जून ॿ हज़ार पंज छवीह अगस्त ॿ हज़ार ॿारहां चोवीह नवम्बर ॿ हज़ार सोरहां टे डिसम्बर ॿ हज़ार वीह